मां हितेश मां हिकु हफ़्ते खां जाम ॾींहं खां हिकु हफ़्ते खां जाम कमु पियो कया राति अचिजो हिकु हिकु लॻे ताईं कमु पियो कया ऐं मूंखे हिकु ॾींहुं जी छुटी खपंदी हुई बसि आरामु करण जे लाइ त मां हिकु ॾींहं जी छुटी कई ऐं हुन ॾींहं ख़ाली मां सोचियमि की मां आरामु कंदमि ख़ाली ऐं फ़ैमिली खे टाइम ॾींदमि ऐं मां हुन ॾींहुं ख़ाली आरामु कयो ऐं जाम मौज मस्ती कई घर में ई ऐं जीअं त मां घर में ई हुअमि ॿारनि सां ॿारनि खे बि छुटी हुई सनडे सनडे जो ॾींहं हो असां घर में पिच्चर विच्चर ॾिठी ॿारनि खां पोइ ॿारनि सां मां थोरी मस्ती बि कई जीअं त मुंहिंजो माइंड फ्रैश थी वञे ऐं हुन खां पोइ असां ॿाहिरि ॿाहिरि ऑड ऑनलाइन ऑडर बि कयो खाधे जे लाइ ॿाहिरि जा चस्का अलॻि अलॻि ऑडर बि कयो जीअं त असां सभिनिनि खे माइंड फ्रैश थिए जीअं कंहिंखे खाधो न ठाइणो पिए ऐं हिकु ॾींहं ॿाहिरि जो हलंदो बि आहे कॾें खाई था सघूं कॾहिं कॾहिं त इहो ई सभु कयो ऐं जाम मस्तियूं मौज कयूं अञा तमामु शइ कयूं ॿारनि सां ऐं इनकरे मुंहिंजो माइंड फ़्रैश थियो इनकरे ऐं हुन खां पोइ मां पंहिंजो सॼो टाइम प्रोपर कमु ते लॻाए सघयमि पोइ प्रोपर टाइम कमु ते लॻाए सघो ऐं इनकरे मां हिकु ॾींहं बसि आरामु करण जे लाइ छुटी वरिती